जेह्ड़ी साढ़ी उधमपुर दी अ डिस्टक ऐ ते इत्त बड़े सारे लोक रौ्हदे न ते इत्थैं सारें अपना अपना बिजनस खोह्ल्ले दा ऐ ते सारा सार अपना अपना कम्म करदे न ते सारे प्री पैड ते किश कपड़े दियां दुकानां ते किश दुआइयां दियां दुकानां ते किश बूह्टें दियां दकानां अ ते किश चप्पल गै खरीद दे किश किश किश ना किश करदे करदे किश फल फरूट आई जा ते कदें खाने पीने सब्जियां बगैरा बड़ा किश होंदा ऐ ते अस जेह्ड़ा साढ़ा बस्स सटैंड ऐ उधमपुर दा उत्थैं गड्डियें दी रिसपांसीविल्टी बड़ी जैदा ऐ ते उत्थैं गड्डियां बस्सां बड़ा किश ऐ जेह्दे कन्नै लोक औंदे बजार उधमपुर सीटी च लोक रौंह्दे इसी आखेआ जंदा कि डिस्टक जेह्ड़ी उधमपुर दी ऐ बड़ी गै प्यारी ऐ बड़ी गै चंगी ऐ इत्थैं किश लोक बुरे बी हैन होर चंगे बी हैन